आं जोंनि जायगायाव अबेबा हादरनि आलासिफोर फैयोब्ला मोजाङै बरायनानै लाग्रोगोन बेनि उनाव जोंनि ओनसोलाव थानाय जे दावबायथिलि जेरैहाय काजिरङा मानास हाग्रामा

रायमना हाग्रामा बेफोरखौ नायदिंनो थाखाय आङो जाय आलासि बिथां बिथांखौ लानानै आङो दावबाय हैगोन आरो बिथांनो दिन्थिनाय जागोन